हल्लो जय झूलेलाल जय झूलेलाल

हा मिली वेंदी जरूर मिली वेंदीं कहिड़ी खपे तव्हांखे रोटी तिखी तिखी खपे या घटि खपे थोरी हा जरूर जरूर मिली वेदी हा तमामु सुठो तमामु सुठो ॿियो त मटन बिरयानी मिली वेंदी तव्हांखे हा मिली वेंदा मिली वेंदा ॼम्मूं मिली वेंदा तव्हांखे रसमालाई मिली वेंदी लडूं मिली वेंदा पंजनि ॼणण जी बिरियानी मां सम्झा थिए अढाई प्लेट अ अढाई प्लेट फ़ुल लॻंदी तव्हांखे और अढाई सौ अढाई सौ रुपए प्लेट आहे सम्झिव और अगरि थोरो एक्स्ट्रा तव्हां उनमें चांवर वावर पीसिस विझाईंदा त उनजा एक्स्ट्रा पवंदा तव्हांखे अढाई सौ रुपिया पर प्लेट आहे और ॼम्मूं पंजवीह रुपए हिक पए हिकिड़ो पवंदो पीस तव्हांखे और रसमलाई पंटीह रुपए पर पीस आहे और लॾूं जेका आहे लॾूं जेके आहिनि उहे किलो जे हिसाब सां मिलिदा आहिनि

हा ब ब भले भले वठो पंद्रहें रुपए पर पीस पवंदो तव्हांखे

तमामु सुठी तमामु सुठी कॉलिटी खपे तव्हांखे छो की सुठी कॉलिटी ॾींदासीं साणु और राइतो वाएतो ॾींदासीं बिरयानीअ सां उनजे कोई दिक़तु न आहे छाकाणि त पैकिंग वैकिंग पनियुन जी करे करे पूरो पैक अलॻि करे ॾीदासीं तव्हांखे छा आहे कोई दिक़तु ई न थिए न न तव्हां चिंता ई न कयो तव्हां तव्हांखे सुठी न मिलंदी नालो असांजो ख़राबु थींदो न हे नालो ख़राबु थींदो त असांजे लाइ उहो पर पेसा कहिड़ा कम जा तव्हांखे सुठो ल तव्हांखे सुठो लॻंदो त असांजो चारि जॻह नालो वेंदो न

हा हूं ठीकु आहे त परीहं मूंखे सुबुह जो हिकु दफ़ो यादि ॾियारे छॾिजो की घणे लॻे तव्हांखे मोकिलिणो आहे त मां उन टाइम ते तव्हांखे मोकिले ॿुधाए छॾिदोमाव ठीकु आहे हाणे त ॿाहिरां अचो त तव्हांखे चाहियो था त एडवांस ॾई छॾिदा त वधीक सुठो आहे बाक़ी अहिड़ी कोई ॻाल्हि न आहे हा भले भले भले भले भले भले भले ठीुक जय झूलेलाल जय भेण झूलेलाल जय झूलेलाल